मेरा नांऽ ज्योति ऐ साह्नू सवेरै जल्दी उट्ठना चाही दा योगा करनां चाही दा योगा साढ़ी सेह्त बनानें गी ठीक ऐ इस्सै गल्ला योगा जरूरी ऐ इस्सै गल्लां अपनें बच्चें गी बी लाओ इस लाइन उप्पर योगा करना चाही दा हून जनानियां आखदियां साढ़े गोड्डें गी पीड़ां नै कोई आखदा साढ़ै लक्क पीड़ ऐ कोई किश दसदा ते इस्सै गल्ला मेरा मन्नना ऐ कि योगा करनां चाही दा योगा सेह्त तांई ठीक ऐ योगा करनें कन्नैं स्हानू कोई बमारी नेंई लगदी स्हानू कोई दर्द दी शकैत नी रैंह्दी ते सरकार बिच्च कोई बी बुड्डा बजुर्ग बच्चा कोई बी ऐ उनेंगी आखनां चाही दा योगा करनां चाही दा ते योगे कन्नैं सेह्त साढ़ी फिट्ट रैंह्दी ते कन्नैं शरीर बी साढ़ा योगे कन्नैं फिट्ट रैंह्दा ते इस्सै गल्ला योगा करनां चाही दा ते सवेरै उट्ठी जाना योगा करनें गी ते इस्सै गल्लां कोई लत्ते गी पीड़ कोई गोड्डे गी पीड़ कुश नी ऐ पैह्लैं ते होंदा हां दर्दां फिर कुसै नै दस्सेआ योगा करो योगे कन्नैं बड़ा फर्क पौंदा ते इस्सै गल्लां हून में योगा करनी होन्नी आं ते अपनें बच्चें गी बी आखनी होन्नी आं कि योगा करो ते टी वी दसदे गै रैंह्दे नै नेंई पता लग्गै ते फोन च बी आंदा ऐ यूटयूब च सर्च मारी लेआ यूटयूब च बी दसदे नै दिक्खियै दिक्खियै आई जंदा करना योगा ते में योगे दा करी लैन्नी आं हून थोह्ड़ा मिगी गोड्डें गी दर्द दा बी फर्क ऐ ते ठीक रैंह्दी ऐ चलो जादा ते नेंई थोह्ड़ी बौह्ता फर्क ते पेई गै जंदा ऐ योगे कन्नैं इस्सै गल्लां योगा करनां चाही दा बड़े फायदे न योगे दे